हेलो हा ॿुधायो दादा जी जी जी जी जी छा तव्हां कहिड़े कम कारण चांवर घुरायां हुया हलो जी जी जी जी

जी जी तव्हां हुन जे हुन में अहिड़ी ॻाल्हि न आहे तव्हां वरी बि जेके चांवर तव्हां वटि वया आहिनि उहे मां वटि वापसि मोकले छॾियो मां उन जी जॻहि ते तव्हां खे ॿिया चांवर मोकले छॾंदुमि हा हा तव्हां ॾिसी वठो ठीकु आहे ॾिसो न ॿिया वरी इडली कारण कोई वैरायटी चांवरनि जी न ईंदी आहे चांवर इहे ई हूंदा आहिनि हाणे उन में आहे कि तव्हां वटि हाणे कहिड़ो चांवर वियो आहे तव्हां मोकिलींदव त मां ॾिसी वठंदुमि पोइ उन जे बदले में मां तव्हां खे उन खां थोरा बहितर चांवर मोकिले छॾंदुमि पोइ अगरि उहे बेस्ट थी था वञनि तव्हां वटि त इहो तव्हां नोट करे वठिजो मां नालो लिखी मोकिलींदोमांव चांवरनि ते त पोइ वरी उन हिसाब सां तव्हां हे हमेशह नालो लिखी मोकिलींदव उहे ई चांवर तव्हां वटि ईंदा रहंदा समुझो था दादा जी हा खोड़ खोड़ अॼु कल्ह त दुनिया भर जी वैरायटियूं थी अचनि ॾिसो न कि इन में बि ईअं थींदो आहे न जीअं बासमती चांवर थींदो आहे हिक त फ़ुल थींदो आहे हिक वरी उन में पौना थींदो आहे मुनो चांवर थींदो आहे क्वालिटी त उहे ई आहिनि चांवरनि जूं साइज हुननि जी थोरी डिफ़र करे वेंदी आहे उन सां थोरो घणो रेट फ़र्क़ु पंहिंजी वेंदो आहे हाणे तव्हां जे तव्हां जे टिफ़िन में कहिड़ो सूट करे थो इहो त तव्हां खे ध्यानु ॾियणो आहे फ़ुल घुराणो घुराइणो आहे कि मुनो चांवर घुराइणो आहे हा ईअं काला नमक बि ईंदा आहिनि काला नमक बि ईंदो आहे माखन भोॻ बि चांवर ईंदो आहे तव्हां हिक ॿ वैरायटियूं घुराए वठो पोइ जेको तव्हां खे सूट करे उहो ॾियां त तव्हां नोट करे वठिजो हमेशह पोइ उहो ब्रांड घुराईंदा रहो तव्हां जी क्वालिटी बि मेंटेन हूंदी और असांखे बि दिक़त न ईंदी तव्हां खे बि दिक़त न ईंदी समुझो था छवीह छवीह किलो जी ॿोरी ईंदियूं आहिनि छवीह किलो जी

उन खां घटि त वरी तव्हां खे लूज असां ॾींदासीं ॿोरी खोले करे न न ॾहें ॾहें किलो जी पैकिंग न ईंदी आहे छवीह किलो जी घटि में घटि पैकिंग ईंदी आहे हा हा ॾिसां काला घोड़ा न ईंदो आहे असां हा शक्कर चीनी में ईंदो आहे श्याम जीअ वारो ईंदो आहे काला घोड़ा न काला नमक ईंदो आहे चांवर हा उहो त इलाही देसी चांवर थींदो आहे जीअं न न न काला नमक चांवर बि ईंदो आहे उहो अगरि तव्हां जे किचिन में ठहंदो त तव्हां जे घर जे चार मकान हेॾे चार मकान होॾे ख़बर पइजी वेंदी कि कहिड़ा चांवर चढ़नि था हुते हा उहो लिकण वारो चांवर न आहे हू पाण ॿुधाईंदो आहे सभिनि खे समुझो था न तव्हां ईअं तव्हां उहो बि घुराए ॾिसो टिफ़िन में तव्हां खे सूट करे त उहो बि रखी सघंदा आहियो ठीकु आहे ठीकु आहे हा उहो हा त मां इन जॻहि तव्हां खे ॿिया मोकिलंदुमि पोइ तव्हां पाण वटि नोट करे वठिजो पोइ हमेशह उहो ई घुराइजो ठीकु आहे जी जी जी जी जय झूलेलाल